मैगं आबाद खालामनाय साख्रिआवलाफोरा खालामो मावो दाङो जोंफोरबो खेतियक मैगं थाइगं फोयो बिसोरनिया मालाय सनक सनक जोंफोर गोबोर हासारजों मावनाया एम्फौ जायो अनेक अनेक सौख्लायो खालामो ओइ दाबो जोंफोर बिबायसानो आबाद खालामबाबो जोंनिखौ बाया जोंफोरा फैसा थाखा ज'है ज'है जोङो बेलासेलायलाङो थेवब्लाबो जोङो मोनसेबो फाननो हाया मालाय बिसोरो इउरिया होयो हासार होनानै मोजां मोजां होनानै खेतिखौ मावो जोंफोरा आरो खेतिखौ फैसा गैया नालाय थाखा गैया नालाय जोंफोरो गोबोर हासारजोंनो जोङो मावो दाङो बेखौनो जोङो सेवख्लाबाबो जोंफोरो बेफोरखौनो हाख्ला हुख्ला जों जायो लोङो आरो बिसोरनिखौ मालाय हासार अनेक अनेक हासारजों बाहायो नालाय जोंफोरनिया आरो गोबोर हासारजों बाहायनायखाय जोंनिखौ गेसाव गोफोन जायो आरो बिसोरनि मौगंखौ लाबोनानै सानसे दोनफैबानो सेवग्लाबजोबो मोजां जाया अखानायै जानो होननानै नायोबा ग्लेब ग्लेब जाजुबो मानि थाखाय बिदि एसेबां हासार सारनानै बिसोरो खेतिखौ मावो जोंफोरनिया आरो ओरैनो गोबोर हासारजों मावनायखायनो जेबो जाया जानो जोंफोर बेफोरखौनो हाख्लाब हुख्लाब जायो जोङो